नलके पानी पीएमे अच्छा लगैत छै कलके पानि पीएमे नहि अच्छा लगैत छै कल कलसे कचड़ा गिरैत छै नलके पानि साफ करिके देल जाइत छै समयपर आबैत छै पानि समय पर पानि आबैत छिकै आओर सब पीयै छै समय पर पानी रखैत रखैत छै घरआरमे कल आर कलके पानिसे नहाबैत धोबैत कपड़ा लत्ता खिचैत छियै बर्तन बासन आ नलके पानि सिर्फ पीयैत छी पीयैत छियै आओर रख रखैत छियै साफ से साफ नहि तऽ गन्दा पानि पीबै तऽ बिमारी ओमारी होइ जेतै तऽ नलके पानि पीए नलके पानि पीएमे पेट साफ रहैत छै आ अच्छा रहैत छै स्वस्थ